जेकर मिगी दुनिया घुम्मने दा मौका मिले ते में सिंगापुर जाना चाह्ङ की जे सिंगापुर इक ऐसी कंट्री ऐ जित्थै हर फैसिलिटि जेह्ड़ी ऐ ओह् मिलदी ऐ और उत्थूं दे रूल एंड रेगूलेशन कनून जेह्ड़े अस आखनेआं कि ओह् बड़े सख्त न और हर इक जेह्ड़ा बंदा जेह्ड़ा ऐ कि उस कनून दे तैह्त अपनी जेह्ड़ी लाइफ जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी सुधारी सकदा ऐ और में इ'यै चाह्ङ कि अगर मिगी कुतै मौका मिलै जाने दा ते मी सिंगापुर जाना चाह्ङ बेशक सिंगापुर जेह्ड़ी कंट्री जेह्ड़ी ऐ ओह् छोटी कंट्री ऐ लेकिन उत्थूं दी जेह्ड़ी इंडस्ट्री अस आक्खी सकनेआं उत्थूं दे जेह्ड़े आफिस जेह्ड़ा हून इक जेह्ड़ा हब्ब ऐ ओह्दा कंपनियें दा और में ओह् जेह्ड़ा में दिक्खना चाह्ङ कि उत्थूं दे लोक जेह्ड़े न ओह् इन्ने डैडीकेटड अपने इन्ने देश कन्नै समर्पित जेह्ड़े ओह् कम्म करदे न ओह् कि'यां ओह् कम्म जेह्ड़ा ओह् तोड़ चाढ़दे न कि उ'ऐ में किश सिक्खना चाह्न्नी आं उं'दी लाइफ स्टाइल उंदे रौह्ने बौह्ने दा जेह्ड़ा तरीका जेह्ड़ा ऐ ओह् अपनी जेह्ड़ी जिंदगी जेह्ड़ी ऐ कि'यां गुजारदे न ते ओह् जेह्ड़ी लाइफ जेह्ड़ी ऐ ओह् में बी जीना चाह्न्नी आं इस करी में जाना चाह्ङ सिंगापुर जेह्ड़ी ऐ मेरे मनै दा जेह्ड़ी ख्बाईश जेह्ड़ी ऐ कि में अगर मिगी कुतै मौका मिलै बाह्र जाने दा ते में सिंगापुर गै जाना चाह्ङ